वैसे तो मैं ज़्यादातर फ़िल्में देखना पसंद नहीं करती हूँ परंतु जैसे ऐतिहासिक फ़िल्में होती हैं वो मुझे ज़्यादा प्रभावित करती हैं जैसे कि मेरी पसंदीदा नायिका हैं उनका नाम दीपिका पादुकोण है जिन्होंने अभी कुछ सालों पहले ही पद्मावत मूवी बनाई है जिसने उन्होंने पद्मावती का रोल निभाया था जिनमें उन्हें बहुत अच्छे अच्छे आभूषण कपड़े पहने हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए अभी कुछ महीनों पहले ही मेरे भैया की शादी में मैंने रानी पद्मावती वाला लहंगा सिलवाया और दीपिका पादुकोण ने मस्तानी की भूमिका भी अच्छी निभाई जिसमें उन्होंने अच्छा एक करारा और फ्रॉक पहना था जो भी मुझे बहुत पसंद आया और मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित मूवी कंगना रनौत ने बनाई है जो जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है मुझे इसी प्रकार की फ़िल्में ज़्यादा पसंद है और मुझे यही प्रभावित करती हैं